ہیلو آپ زومیٹو سروس کسٹمر بات کر رہے ہیں جی میں سلمیٰ خاتون بول رہی ہوں اور میں نے کچھ دیر قبل یہ ایک کلو چکن بریانی اور چار پراٹھا میں نے آڈر کیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آپ نے اسے ایکسیپٹ کر لیا ہے تو در اصل مجھے چار پراٹھے سے دو پراٹھے کروانے ہیں مطلب مجھے دو پراٹھے چاہیے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس کو ہم تک جلد سے جلد اس کو پہنچا دیجیے